हमारे भारत में बुनाई के बहुत सारी तकनीकियाँ हैं विशेष कर के साड़ियाँ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चंदेरी की साड़ियाँ बहुत उपलब्ध हैं क्योंकि ये भी साड़ियाँ जो हैं बुनाई जाती हैं और हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन में भैरवगढ़ प्रिंट प्रेस के नाम से जहाँ पर अनेक प्रकार के जो कपड़े हैं वो भी बुनाए जाते हैं रंगाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं महिलाएँ होती हैं जो साड़ियों को बुना कर के पहनती हैं और पारंपरिक ड्रेस जो होता है हमारा धोती कुर्ता विशेष कर के ग्रामीण क्षेत्रों में पहने जाते हैं और इस में व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं और एक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा ड्रेस है पूजा स्थलों में या कोई धार्मिक परंपरा में या कार्यक्रम में यदि व्यक्ति जाता है तो अक्सर धोती कुर्ता ही पहनता है कि उससे बहुत अच्छा महसूस होता है और एक आध्यात्मिक की भावना जागती हैं व्यक्ति के विचार परिवर्तित हो जाते हैं कुछ ड्रेसों के माध्यम से भी अपन अपने लुक को चेंज कर सकते हैं जैसे पुरानी जो परंपराएँ हैं कुर्ता पजामा है और ये वर्तमान में तो लोग अक्सर पैंट शर्ट पहनते हैं ये हमारी परंपरा में नहीं आते हैं पाश्चात्य सभ्यता हैं ये लेकिन भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में शुरू से लोग धोती कुर्ता पहनते आए हैं और बड़े अच्छे लगते हैं इस में मानव की अच्छे चीज़ों का पता चलता हैं कि यह आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं या ये कुछ बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है